मुंहिंजो सभीनि खां यादगार डांस प्रोग्राम असां जे स्कूल जे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो जंहिं में मां भागु वरितो हो हिन में असां रंगीन ऐं सारा लाइक़ु डांस पेश कयो हो हिन में पारंपरिक डांस ऐं आदमिक डांस जे मूव जो मिलापु हो हिन प्रोग्राम जे दौरान असीं सभिनि मिली करे मुश्किल कोरियोग्राफीअ जे स्टैप्स खे सुंदर नमूने सां पेश कयो दर्शकनि जो उत्साह चहिरो ऐं असां जी महिनत जो फल असां खे मिलो हो हुन ॾींहं जे हू उत्साह ऐं ख़ुशी अॼु बि मुंहिंजे मन में ताज़िगी भरे छॾंदी आहे हूअ ॾींहुं मुंहिंजे लाइ सभिनि खां यादगारु ऐं अनोखो ॾींहुं हो